खरें सांगपाचें म्हळ्यार सरकाराची हांव कसली योजना सद्या म्हटल्यार घेना कारण हांव सरकार म्हाका जॉब दितलो म्हणून रावलां म्हाका ते गरज आशिल्ली पूण हांवें आजून सरकाराची कसलीच हें स्कीम घेवूं ना गृह आदार हांव घेना आनी आमचे टायम जेन्ना हांव लग्न जालें त्या टायमार लाडली लक्ष्मी स्कीम नाशिल्ली ते तेन्नाच किदें आयिल्ली काय नाशिल्ली सो आमी तितुनूय बी गेली ना पूण हांव सरकारा लागीं मागतां की हांव चड शिकिल्लें आसा म्हाका एक जॉब जाय सो हांव एक म्हजो एक जॉब सरकारी जॉब जातलो अशे आशेन हांव रावतां पण हांव कसली स्किमीचो लाभ घेना जाल्यार कांयच प्रोब्लम ना म्हाका घेवपाक मेळटा पण हांवें ती घेवना अशी म्हाका अजून गरज जाली ना की घेवूं खरीच कोण गरज आसा निडी आसा ती सगळी लोक सरकाराची ह्यो स्किमी घेतात आनी खरें म्हटल्यार मोदी सरकारान ह्यो सगळ्यो स्किमी काडून लोकांचेर व्हडलो उपकार केल्लो आसा तशेंच हांव म्हजो एक जॉब जातलें म्हणून त्यो स्किमी घेवपाक गेले ना हांव म्हाजो जॉबूच जातलें म्हणून रावला आनी मोदी सरकार आमचे जॉब करतलो ही आशा आमकां आसा खरें म्हटल्यार गृह आदार लाडली लक्ष्मी दीनदयाल कार्ड आभा कार्ड मागीर हे आमच्या शेतकारां खातीर शेतां खातीर जी योजना केल्ली आसा ती किसान योजना मागीर प्रोविडंट फंड ह्यो स्किमी ज्यो गव्हरमेंटान दिला त्यो लोकांक खूब खूब उपयोगी पडला आनी ह्या स्किमीक लागून लोकांनी आपल्यो गरजो खूब पुराय केल्ल्यो आसा गरजो गरीब लोकांक गृह आदार हो खूब हेल्पफूल अशी एक स्कीम आसा आनी लाडली लक्ष्मी ही खुबूच हॅल्पफूल स्कीम आसा जेणे करून लोक आपल्या चलयांक लग्न करूंक शकले थोड्या प्रमाणान तांकां मदत जाली आनी लोक लग्न करूंक शकली गोरमेंटान कितेंच बी जे पी सरकार जो गोवर्मेंट आसा तेणे आजून पर्यंत जाल्यार कितेंच कांय वायट करूं ना सगले कडेन आपले बऱ्यो स्किमी बऱ्यो स्किमीन लागू केलात आनी त्यो स्किमीचो लाभ लोकांक मेळचो म्हणून बी जे पी सरकारान खूब प्रयत्न केल्ले आसा अशें करून आमकां ह्या ह्यो योजना आसा पळय त्यो खूब हॅल्पफूल जाता